हॅलो आं सर एक अर्द वर पयलीं हांवें तुमचे हॉटेलांत एक ऑर्डर दिल्ली जेवणा खातीर पांच आयट्म्स आमी वेगळे वेगळे ऑर्डर केल्ले आनी म्हाका सांगपाक खूब खोशी जाता की सगळें जेवण खूब बरें आशिल्लें सगळे पदार्थ खूब रुचीक आशिल्ले सारके आनी तर म्हाज्या तरेन पळयत जाल्यार तुमकां सारकें हांव शंबरांतले शंबर गूण दितां ते रुची खातीर तरी खूब तेंप जालो ही म्हणचे खंयच्याय हॉटेलांत गेलेले ही जी हें रूच आसा पळय रुचीक ती मेळच नाशिल्लीशी खरेंच खरेंच सामकें मन सामकें फुलोवन गेलें हें जेवण जेयल्या नंतर तशीच तुमची सेवाय खूब बरी आशिल्ली जशें की आमी सांगिना फुडें एक अर्द वरा भितर जेवणाची जेवण आमगेर घरा कडेन पावलें तुमची ऑर्डर पावली तर एकूच तेच्या पयलीं हें सांगता की इव्हन तुमची जी हें आसा पय कॉंटिटी आसा पळय न्ही तिवूय खूब बरी आसा जशीं सगळीं जाणां एर चार जाणां बऱ्या तरेन पोट भरून जेय सारकी फक्त एकूच सांगूंक सोदतां वायट धरुंनाका सांगता म्हणून की जें तुमी पळय पिशवी वापरलेली पळय न्हू प्लास्टीक बॅग तें काळें वापरलेलें सो एक प्लीज इतल्या बरी तुमी सर्वीस दिता इतल्या बरी तुमी रुचीक जेवण दिता जाल्यार ती काळी पिशवी कित्याक वापरता बरें आनीक कसलोय कलर वापरात ना जाल्यार आमी प्लास्टीक पिशवी कित्याक वापरप तेच्या वांट्याचें तुमी आनीक कितें कागदाची बीन पिशवी बॅग दिवूं शकता ऑर्डरिचें तेच्या खातीर तुमी आनीक कितें चड पयशे काडूं येता सांगलां म्हणून रागार जावं नाका पूण आमचो हो आमचें हें निसर्ग आसा पळय न्हू तें आमीच सांबाळपाक जाय न्हू आनी थँक यू वेरी मच खरेंच बरें दिसलें देव बरें करूं